जबलपुर जिले में ऐसे बहुत सी भाषाएँ जिसका उपयोग होता है और बहुत सी जातियाँ हैं जो यहाँ पे रहते हैं लेकिन हालाँकि मुजफ्फरपुर में भोजपुरी का ज़्यादा उपयोग होता है और उसके आस पास जितने गाँव गाँव हैं उसमें अलग अलग भाषाओं का उपयोग होता है कहीं पे भोजपुरी कहीं पे हिंदी में बोला जाता है कहीं पे मैथिली में लेकिन मुजफ्फपुर में जो है अधिक जनसंख्या वो ब्राह्मणों का ज़्यादा है फिर राजपूत भूमिहार है ये सब हैं लेकिन और